जी बोलिए जी बोलिए

जी मिल जाएगा जी जी दाम उसका प्राइज आपको चौवालीस हज़ार के करीब पड़ेगा उसमें रियल रियल कैमरा मिलेगा पचास का थोड़ा पिछला फ्रन्ट पिछला पचास मेगा पिक्सल रियल कैमला अगला सोलह मेगा पिक्सल का मिलेगा रेम हुआ आठ और इस्टोरेज एक सौ अट्ठाईस जी बी ब्लैक ब्लैक कलर ब्लैक मिलेगा ग्रे मिलेगा गोल्डेन मिलेगा चौवालीस हज़ार पड़ेगा हाँ चौवालीस हज़ार एक रुपया कम हो रहा है तो उसका मानिए चालीस हज़ार नहीं नहीं ई कंपनिए का फिक्स्ट रेट है मेरा कुछ ना है इसमें अब देखिए उतना अब कुछ इसमें भी हम कुछ कम द नहीं कमाएँगे तो हम कतरी दुकानदारी करेंगे

हो ही नहीं सकता इतना हो ही नहीं सकता है

बयालीस नहीं होगा तैंतालीस मानिए दे देंगे नहीं तैंतालीस रखिए फिक्स रेट है

बेगूसराय पर आइए करपुरिया स्थान

वही पर है करपुरिया स्थान आइएगा बोलिए हम वहीं पर रहते हैं फ़ोन कीजिए कॉल कीजिएगा हमको हम चल आएँगे वहाँ अच्छा ना आइए ना शॉप शॉप पर आइए उसके बाद देख लेते हैं ठीक है शॉप पर आइए ठीक है ठीक है आइए